प्रणाम की हाल हइ ठीक छै हमे दिल्ली से आयल छी मतलब पुछै लए चाहै छियै कि इहाँ मतलब कोन कोन नहि होइ छै ओकरे बारे मे कहै छी हूँ आरो होतै पर्ब आरो कोन कोन हाँ छठि पूजा मतलब मनायल कैसे जाइ छै कए दिन होइ छै नहि होइ छै दुर्गो ने पूजा मतलब ओकरामे सभ की की होइ छै नहि होइ छै बोललियै ई सभ छठिके बारेमे बतेलियै ने बोललियै ई सभ छठिके ने बारे मे बतेलियै से सभ आ नबरात्रामे कोन चीज कोन चीज होइ छै ठीक छै आइके भेट करबै तब बतेबै कि केना होइ छै पर्ब कैसे होइ छै नहि ठीक छै आइके मतलब पता करै छियै कइसन होइ छै परब केना होइ छै